ई जानवर कोनो काटि लै छै तऽ ओकरा केनाके झरबे लए जाइ छै बिख तऽ ओकरा वास्ते बसिया पानि रक्खै छै बसिया पानि लऽकऽ ओकरो बिख झारलो जाइ छै आरू कुत्ते काटि लै छै केना काटै छै तऽ ओकरा झरबाबै छै ओकरासँ बिख झरै छै बिख झरै छै तऽ बिख खतम हो जाइ छै